बागमतीसँ हमरा सबके बचपनसँ ही शौक छै पेड़ लगा दै छियै पेड़ लगा दै छियै आमके पेड़ लीचीके पेड़ अमरूदके पेड़ ई सब लगबै छियै अच्छा अच्छा फल देलक हवा देलक ओइ हवामे हमसब सुतली खेलली पढ़ली ओ पेड़सँ जे फल निकलल उ फल खइली खैबो कइली बजारोमे बेचली पेड़सँ बहुत चीज सीख मिलै छै वातावरणमे जैसे हो गेल ओइ वातावरणसँ जीवन सन्तुष्ट रहै छै कोइ बीमारी ओमारी नहि भेल अच्छा स्वाद स्वास्थ्य रहल शरीरमे कोइ प्रॉब्लम नहि भेल फल फलके पेड़ लगाबैके चाही देखियौ फल लगबै फल लगबै छियै तऽ फल आदमी अपने खुद खाइ छै एसन कोइ बात नहि छै लेकिन जीवनके लेल सही रहै छै पेड़ जीवनके लेल सही छै आओर अइके शौक हमरा सबके छै बहुत चीज लगेने छियै ऑक्सिजन देलक फल देलक छाया देलक ओ छायामे हमसब खेलली सुतली पढ़ली बहुत कुछ कइली ई सब करैके चाहिए ई सब बहुत फायदामन्दके चीज छै हमसब कम सँ कम बहुत दस एक डेढ़ सओ पेड़ लगेने छियै ओइ पेड़मे बहुत कोइके छै सागवानके पेड़ छै लीचीके पेड़ छै आमके पेड़ छै बहुते पेड़ छै मौसम्मीके पेड़ छै अनारके पेड़ छै अनानासके छै सन्तराके छै बहुत सा पेड़ छै बहुत पेड़ लेगेने छियै हमसब ई सब करैके चाही ई सब जीवनमे रहैके लेल बहुत किछु करै पड़ै छै लेकिन अपने सबके अच्छा रहै छै छाया उया मिलल सब किछु मिलल सही रहल सही वातावरण रहल हमरा सबके शौक छलै ई लैके ई सब केलियै पेड़के नजदीकमे हमसब एगो जगह बनेले छियै छोटा सा घऽर ओइमे हमसब रहली पेड़के ऑक्सिजन मिलल अच्छा सब सोसाइटीके बनेली ओइमे रहली हमसब अच्छा सा सब कुछ कइली ई सब करै पड़ै छै